ہیلو ہاں جی ابھی میں نے دو گھنٹے پہلے ایک آڈر دیا تھا آپ کو جی کیا آپ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا میرے آڈر کو ڈلیوری ہونے میں بہت ٹائم ہو چکا ہے کیوںکہ میں اب اتنا انتظار تو کر نہیں سکتا میں اس کا بےصبری سے انتظار کر رہا ہوں یہ ابھی تک ڈلیور بھی نہیں ہوا ہے جی کیا آپ بتا سکتے ہیں آڈر نمبر جی لکھیے دو پانچ سات آٹھ تین چار ہاں جی جی رایان کے نام سے تھا یہ آڈر جی اچھا اچھا اچھا مطلب آج آپ کے ریسٹورنٹ پر رش ہے کافی اچھا اچھا تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا اس کو ڈلیور ہونے میں دو ڈھائی گھنٹے نہیں نہیں اتنا تو میں انتظار کر ہی نہیں سکتا کیوںکہ میرے گھر پہ گیسٹ آئے ہوئے ہیں اور نہیں سر میں اتنا انتظار کر ہی نہیں سکتا میرے گھر پہ گیسٹ آئے ہوئے ہیں آپ کچھ کیجیے جی آپ پلیز پرسنلی اپنا نہیں نہیں نہیں سر اتنا ٹائم تو لگ ہی نہیں سکتا میں میرے گھر پہ گیسٹ آئے ہوئے ہیں سر آپ پلیز پرسنلی انہیں بولیے اپنے ڈلیور بوائے کو جلدی سے جلدی روانہ کیجیے وہاں سے جی جی سر آپ جی سر گزارش ہے آپ سے آپ پلیز جلد از جلد میرے آڈر کو مجھ تک پہنچائیے ہاں جی سر جی سر بالکل کوشش کریے گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا